میرا دوسرا پروڈکٹ ایک الیکٹرانک پنکھا تھا اور اس کے ساتھ میرا تجربہ کچھ منفی رہا شروع میں تو پنکھا اچھی رفتار سے چلتا تھا لیکن چند ہفتوں بعد اس کی رفتار کم ہو گئی اور آواز بھی کافی زیادہ آتی لگی مزید یہ کہ ریموٹ کنٹرول اکثر کام نہیں کرتا تھا اور کبھی کبھار پنکھا خود بخود بند ہو جاتا تھا سروس سینٹر سے رابطہ کیا لیکن سرو سست اور غیر تسلی بخش رہی یہ تجربہ میرے لیے مایوس کن تھا کیونکہ قیمت کے لحاظ سے معیار ویسا نہیں تھا جیسا امید کی گئی تھی